ई सब जे कमी भऽ रहल अछि नागरिकके सुरक्षा समाजके शान्ति काम काम रखबाके लेल तऽ सब सरकारक कम कम कमी अछि एहि दुआरे जे बड़काके बच्चा जे अछि नेता सभक बच्चा अछि ओसब बाहर जाकर पढ़लक लिखलक सब किछु कयलक आओर साधारण समाजक आदमी जे अछि ओकर सबके बच्चा ओतेक शिक्षा ग्रहण नहि केलक शिक्षाके कमजोरीके कारण गाँवेमे समेटिके रहि गेल तऽ ओकरा दिक्कत अभावके कारण चोरी करैया डकैती करैया हँ लूटपाट करैया मारपीट करैया काटमार करैया ई सब सब सरकारक कमी अछि ताहि दुआरे जे ओसब सुरक्षा सुधार ई सब अपराध पर ध्यान नहि दय छथि बेरोजगार ततेक बढ़ि गेल अछि जे ई सब नहि करता तऽ हुनकर सबके रोजी रोटी कहाँ से चलतनि तऽ ई सब सब सरकारमे कमी अछि ताहि कारण ई सब भऽ रहल अछि